गोंय गोंयान खूब आसा नोर्तान भोवपासारके कलांगूट कलांगूट कलांगूट बीच आसा अंजूना बीच आसा मोर्जे आसा आरांबोल आसा खूब बीच आसा त्या भायर आमचो तातूंत कांदोलीम शिकेरी फोर्ट आसा पळोवपाक आग्वाद जेल आसा पळोवपाक खूब आसा जागे पळोवपाक मागीर फोंडा सायडीन सगलीं देवळां आसा पळोवपाक बागा बीच आसा कलांगूट बीच आसा ताका आठशी रुपया घेतात

फोर्ट आग्वाद बरो आसा सगळ्यांक पूण ताका टायमींग आसा मागीर सांचो बंद जाता तो साडेपांचा उपरांत हय हय टॅक्सि अवेलेबल आसा टॅक्सिन वचूं येता रिक्षा ना टॅक्सि ना रिक्षा ना टॅक्सिच सावथानी सावथानय खूब टँपल आसा मंगेशी आसा रामनाथी आसा मागीर शिरोड्या कामाक्षी टँपल आसा खूपशीं देवळां आसा अशीं मागीर तुमी टॅक्सि बूक केल्या उपरांत तुमी वचून तुमकां दाखोवं शकतां तुमकां टॅक्सि ड्रायव्हर तांकां सगली नोलेज आसा ती ते तुमी पळयात न्हय टॅक्सिन तुमकां कितलें सुबेज पडटा काय रँटार तुमकां सवाय पडटा ते पळयात आनी ते प्रमाणे घेया गोंयान सगलें जागो बरें आसा भोंवपाक सांचे सकाळचें अशें काय ना जेवणांक बरी बरी रेस्टोरंट आसा रिटाज बार एंड रेस्टोरंट बरें आसा हिरा आसा खूबशीं आसा अशीं हॉटेलांय बरीं आसा रावपाक नॉवेटल असा ताज हॉटेल आसा अशीं खूबशीं हॉटेलां आसा रावपाक बरीं बरीं आनी बरे ब्युटिफूल प्लेसिस आसा पळोवपाक गोंयान प्रायज खबर ना तुमी वचून चवकशी करात